हेल्ल'

लाफा लाफाया दा दस पन्द्रह लै खमाव नों बुरजा नांगौबा एसे खमबाबो हरजागोन दे दे जागोन दे बानलुआ दा एसे बाहाग बारायबाय माबा जाबायलै बिस थाखा फवा जाबाय सत्थ'र थाखा हरनो हागोन खेजि बानलुखौ

आच्चा आच्चा जागोन दे आलुआ दा मोजां आलुखौ नांगौबा बिसथाखा लागोन खेजि दे जागोन दे मा कबिआ दा मोजां कबि गैद्रायला खम दामावनो हरनांसिगोन अ नाखौ बेसेबां नांगौमोन नाखौ बेसेबां नांगौमोन ए जागोन दे आलुआ खै खेजि नांगौमोन फन्द्रह खेजि दे जागोन फन्द्रह खेजिनि बाराबाबो मोनगोन लाफाफोरा बेसेबां नांगौमोन ओइ जागोन मोनगोन ओमफ्राय मा मा माबा नांबावगौ नामा दालिया आंनाव बरथ'मान सबाय थागोन ओमफ्राय अहर दं अहर दं दे जागोन दे माब्ला लांफैगोन दे दे दे जागोन दे आं न'आव थागोन जागोन दे जागोन टाइम मोनबाथाय